हा असांखे डांस जे करियर में वधीक मुश्किल अचंदी आहे जंहिं करे असांं खे वधीक टेंशन थींदी आहे जेसिताईं मतिलबु पे पहरियों असांखे म्यूज़िक सिस्टम कान हूंदो हो त असां मोबाइल ते गानो हलाए करे डांस कंदा हुया त हुन खां बि वधीक आवाजु कान अचंदी हुई फिर असांखे म्यूज़िक सिस्टम मिलियो त असांखे फिर जॻहि कान मिली सुठी हिकु किथे असां जिते असां फुल वोलुम ते म्यूज़िक हलाए करे डांस करे था सघूं ऐं सिखी था सघूं या सिखाराए था सघूं किथे बि असां पोइ फुल वोल्यूम ते गाणा हलाईंदायूं त फिर पड़ोसी जेके आहिनि चवंदा आहिनि कि असांखे तव्हां आवाजु कम कयो या पहिरियों त असांखे इहा दिक़त ईंदी हुई फिर हाणे असांखे प्रमोशन जी दिक़त ईंदी थे कि असांखे डांसिंग जो प्रमोशन करे करिणो हुजे त फिर सोशल मीडिया जो नेटवर्क कान हलंदो आहे कॾहिं कॾहिं कॾहिं कॾहिं म्यूज़िक सिस्टम ई चार्ज कान थींदो आहे और लाईट ई कान हूंदी आहे ओड़े एरिया में कॾहिं कॾहिं माण्हू अची करे चवंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं ॿारनि खे गरमी लॻंदी आहे ओड़े एरिया में ईअं ईअं करे करे असांखे वॾी प्रॉब्लम थींदी आहे डांस सेखारंदे करे कॾहिं असां बि डांस कंदा आहिनि त कॾहिं असांखे स्टेप कान अचनि था कॾहिं असां अ ॻाइण जी लाइन खे कान थी सम्झी सघूं छोकि आवाजु स्पीकर जी ॾाढी फटल हूंदी आहे इन करे असांखे वधीक प्रॉब्लम थींदी आहे डांसिंग कॼण में सभिनि खे अॼु न अॼुकल्ह त हिकु न हिकु प्रॉब्लम त थींदी आहे कि अहिड़ो माण्हू कान्हे जंहिंखे प्रॉब्लम कान थी थिए हीअं करे सभिनि खे हिकु न हिकु प्रॉब्लम त आहे ई आहे चाहे हूअ फिर वॾा एक्ट्रेस हुजनि या नॉर्मल डांसर ख़ुदि हुजनि या नॉर्मल डांस प्रमोट करण वाला हुजनि सभिनि खे कहिड़ी न कहिड़ी प्रॉब्लम त ईंदी ईंदी आहे त तव्हां असां इहो त न चई था सघो कि असांखे कहिड़ी दिक़त कान थींदी आहे दिक़त त असां खे वधीक ई थींदी आहे बट असांजे साथ साथ असांजे जो दोस्त आहिनि जंहिंखे जो डांस सेखारंदा आहिनि हुननि खे बि वधीक दिक़त थींदी आहे